हॅलो कशें आसा गो हय आगे याद म्हळ्यार सप्तक पावला न्ही गो लागीं आतां आसतलो बावीस ऑगस्टा हय नागपंचम जावन दुसरे दीस आसता न्हू तो तुमकां आपोवपा लागोन फोन केलेलो तयारी चालूच आसा इपय चालू आसा आतां तें मात्शें देवळा कडे गेल्लें गो माटोव बीन पळोवपाक थंय मागीर आतां ते हे प्रसाद बीन करतलो न्हू तो नाल्ल हाडलो तेंच्यानी आतां काल तो हाडून

हय हय ती थंयसरूच आसा ते निवळ करप पुसप बीन ते आसतात न्हू हय आगो गडबड न्हू गो

तुमी घरचीं मुगो तुमका आनी आपोवपाक जाये आं इ आं तुमी आमगेर म्हण किदें देवाक आतां देवाली पालकी आसतली दिंडी आसतल्यो हय हय हय तर आतां आमी थंयची म्हणल्यार वयचेत पडलें ना चुकोन कसो पाव हय पोवया दामबाब कितें करता तो पळोवया मुगो आतां तुमी भजन बीन घेवन येया मुगो थंय रातचो आसा कंपटिशनां थेयल्या इपय तुमी कॉम्पटिशनाक बसा मगो हय म्हणा किद जाले शेवाच न्हू ती एक म्हणटकीर हय मागीर तें जातकीर फेरी बिरी मागीर भोंवया गो रातची नाल्यार सात दीस आमगेरूत येया मगो रावपाक घरा कडेन किदें गो सोड मुगो तांकांच घेवन यो तांकांच घेवन यो तांकां गाडी बिडी हाडुया येवनी तिका ना तिका फोन करता हांव मागीर जाय जाल्यार परत आपयता मागी तिका हय हय आनी हें गो हार बीन मातशें करून हाड किद्याक थंय तें मातशें म्हारग दिता न्हू घरा कडल्यान करून व्हरता तें बरें

हय हय हय हय ते सगळे हय मात लायनी मात आसतल्यो गो थंयसर लोक येता न्हू खूब हय हय जायना हय हय तर हय तर उत्सव न्हू तो

मोदेरे येयलां हय पूण पयलीं मात्शी म्हारग आसतलो मागीर वयता वयता तशे सवाय जातलें गो तुका आं आसतली आसतली घेवया सवाय करून घेवया हय हय सांग तांकां आं आं आतां पळय आतां तुका सांगलां तें सांग गो घरा कडेन मागीर परत फोन करता गडबडीन लेट जातलो मातसो हय हय हय हय आं बरें बरें आं बरें